میری پسندیدہ کتاب سریز کلیات اقبال ہے اور مجھے کلیات اقبال پڑھنا پسند ہے علامہ اقبال کے اشعار جن کو پڑھ کر

بہت مطمئن ہوتا ہے اور خوشگوار ایک ماحول پیدا بن ہو جاتا ہے کیونکہ علامہ اقبال نے اپنی کتاب کلیات اقبال کے اندر ایسے اشعار کا مجموعہ جمع کیا ہے جن سے پڑھ کر پہلے کے حالات انیس سو سینتالیس اور مسلمانوں کے دیگر حالات ان کے سفر نامے ہر چیز کی ان کی پوری زندگی اس کے اندر ہے اور انہوں نے جو کچھ بھی محسوس کیا وہ سب اپنے اشعار کے ذریعہ عوام تک پہنچایا جو کہ کلیات اقبال کے اندر ہے اور ان کی اشعار میں بہت گہرائی بہت معنویت اور بہت سادہ سلیس انداز میں دوسروں کو پہنچ دوسروں تک اپنی بات کو پہنچانے کا طریقہ ہے جسے پڑھتے ہوئے مجھے بہت میں بہت زیادہ لطف اندوز ہوتا ہوں اور اسے بار بار پڑھتا ہوں اور یہ کتاب تقریباً میں نے بیس مرتبہ پڑھی ہو